अपन भारतमे बॉलीवुडसँ बहुत लगाव छै मतलब सओमे सँ निन्यानवे परसेन्ट सब मानै छै बॉलीवुडके जे हम अहाँके गाना सुनाबै छी बॉलीवुडके जे सुनबै तऽ कहबै हाँ सुनलू रहै सुनै सकैछी अहाँके हम गाना एहन बात नहि छै हम सुनाबै छिए बॉलीवुडके गाना अहाँके एहि गानापर हमरा डान्सो करै आबैए सबकिछु मतलब बॉलीवुडके कोनो एहन चीज नहि अइ कि हमरा डान्स करैलए नहि आबैए हर गानापर हम डान्स करैछी हर कोनो एहन गाना नहि छै जाहिपर हम डान्स नहि करैछी भक्ति गाना रहै या कोनो भी गाना रहै हम हर गानापर डान्स करैछी अहाँके गाना सुनाबै छी हम सुनबै फेर कहबै जे गाना केहन लागल अहाँके नहि लागल फेर हमरा बादमे अहाँ कहबै ठीक छै फूलों सा चेहरा तेरा कलियों पे मुस्कान है रंग तेरा देखके रूप तेरा देखके खुदरत भी हैरान है रंग तेरा देखके रूप तेरा देखके खुदरत भी हैरान है मतलब हरेक तरहके गाना जे छै एहन टाइपके मतलब हरेक हिन्दी मतलब बॉलीवुडमे हर गाना छै मतलब हर मतलब हर अथीके गाना छै कैटेगरीके गाना छै टिप टिप बरसा पानी पानी में आग लगाए आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई मतलब हर तरहके छै आब ओतेक सुनाएब हम मतलब एना थोड़े स्टूडियो थोड़े छी सुना सकै छी मतलब बॉलीवुडसँ सबके लगाव अइ सबतरहसँ लगाव अइ हर गानापर हर अथियोपर बॉलीवुडमे मिक्सो कऽ दैए कतेक कतेक ठीक ठाक चलैए बॉलीवुड एहन तरहके बहुत तरहके मतलब बॉलीवुड जे हिट कऽ रहल छै ओ बॉलीवुडके हर मूवी हिट करैछे हर मतलब सब मोनमे राखैए सब जाइए बॉलीवुडके पिक्चर देखैलए सब तरहसँ सबकिछु करैए बॉलीवुडसँ मतलब जाएब हमहूँ जाइ छिए बॉलीवुडके पिक्चर देखैलए बड़ा नीक लागैए देखैमे बड़ा सुन्दर लागैए बॉलीवुडके पिक्चर देखैमे सबतरह मतलब बॉलीवुड मतलब नम्बर वनपर छै अभी बॉलीवुड भारतके देखैमे बड़ा नीक लागल बॉलीवुड ओकर हर सीन नीक लागैए बॉलीवुडके हर मतलब क्वालिटी ओकर ठीक छै बॉलीवुडके हर मतलब एक्टर एक्टिङ्ग बढ़िआँ रहै छै सबकिछु बढ़िआँ रहै छै मतलब सबकुछ जकरा कहल जाइ छै बॉलीवुड मतलब मूवीज मतलब शुरुए भेलै मूवी तकरबाद आब बनै लागलै आओर सब साउथ भोजपुरी ई सब आब बनऽ लागल अइ इएह मतलब बॉलीवुडके कोनो एहन मूवी नहि छै जे नहि बनैत रहै हर तरहके मूवी बनैए बॉलीवुडके हर तरहके मतलब